وعلیکم السلام خریت سے ہو سپول سے بول رہی ہوں میں گائیڈ آپ کو سپول کے بارے میں جاننا ہے کیا یہاں پر بہت اچھا اچھا کالج ہے بہت اچھا اچھا اسپتال ہے اور آپ کبھی سپول آئی ہے کہ نہیں آئی ہے ہاں ہاں سب کچھ ہے ہمارا ضلع بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے بہت سارا پارک ہے بہت سارا شو روم ہے بڑی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پر لوگ دور دور سے گھومنے کے لیے آتا ہے کوسی ندی ہے سب دیکھنے کے لیے آتا ہے اور بھی یہاں بہت کچھ ہے بچہ سب پڑھائی کے لیے آتا ہے پڑھتا ہے لکھتا ہے یہاں پر بہت سارا اسٹیشن ہے وہاں پر بہت سارے ہندو رہتے ہیں ہندو مسلمان سب ملے رہتے ہیں آپس میں بھائی چارہ رہتا ہے بہت اچھا ہے ہمارا سپول ضلع آپ کبھی آئیے ہمارے سپول ضلع میں آپ بھی دیکھیے گا ٹھیک ہے السلام علیکم